झाडे लावा झाडे वाचवा अशी सरकाराची येवजण आसा प्रत्येक वर्साक सरकारान गोंयकारां झाडां लावपा झाडां फुकट दितात तीं आमी लावन वाडोवपा जाय गोंयांत चडशे चड काजूची झाडां आसा लोकांक काजू झाडां पासून खूब कमाय मेळटा प्रत्येक वर्साक एक एक फार्मर काजू झाडां पासून सुमारे पन्नास साठ हजार रुपय कमयता आनी काजूचो सोरो काडून तेजे पासून सुद्दां गोंयकार कमाई करता तशेंच गोंया पाणसाचे पीक खूब प्रमाणांत येता गोंयाक पणसाचे पणसा पासून लोक साठां करतात तशेंच पणसाचे घरे काडून ते तळून पाकेट करून विकतात ताजे पासून सुद्दां लोकांक खूब कमाय मेळटा खूब कमाई मेळटा तशेंच आबोलेच्या फुलांचे गोंयाक खूब डिमांड आसा गोंयकाराल्यो बायलो आबोल्यांच्या फुलाचेर सोर करून बाजारा व्हरून विकता ताजे पासून तांकां दिसा कांय तरी कमाई मेळटा कमाई मेळटा विकून पयशे कमयतात नाल्लाचे झाडां लावप सुपाऱ्यांची झाडां लावप हे खूब गरजेचें आसा नाल्ला पासून नाल्ला झाडां पासून आमकां कात्याचो फायदो जाता तशेंच माडा व्हीर काडून तेजी लोक सान्नी बांदता माडां चुडटाच्यो शेंद्री करता

खोप शिंवपाक तशेंच आनी कितें कितें खूब तरेची कामां चुट्टा पासून गोंयकार करता तशेंच आंब्या झाडां लावप खूब फायद्याचे आसा आंब्या झाडा पासून लोकांक तोरां विकून पयशे मेळटा तशेंत घर्यांची साटां घालतात तशें आंब्या सोलां करता अशीं आंब्याची फळां लोक खूब आवडीन खाता तशेंच हिवाळी सिजनाक लोक कांद्या पात तांबडी भाजी तशेंत मिरसांगे मोळे पोर्स करता पोर्सा मिरसांग विकून लोकांक कमीत कमी खावपाक मेळटा तशेंत कांय आमदनी लोकांच्या घरांत येता तशेंच पणस चिकू ची झाडां कमी खर्साक रोवपाक येता तशेंच अननस आंबड्याची झाडां बिमलेचीं झाडां कड्यावाली झाडां कड्यावाली झाडां तश् ह्या तरेचीं झाडां लावप खूब गरजेचें आसा कड्या वाला झाडां पासून लोकांक खूब इन्कम मेळटा आनी तेजी रेटूय बी मार्केटाक खूब व्हडा प्रमाणांत आसता सादारण पांचशी सशे रुपये किलो ह्या धरेन लोकांक हेची कमाय मेळटा एक किला फाटल्यान जी फळावर गोंयकारांक भायल्यान विकप विकत घेवची पोडटा ही फळावळ आमी गोंयाक पिकोवपाक शकता तेजे खातीर आमकां थोडीशी मेहनत करची पडटा मेहनत केल्यार केन्नाच फुकट वचना हे गोंयकारांनी मात्शें लक्षांत दवरपा जाय पिकां पिकां पासून लोकांक भायले पिकां कमी करपा जाय गोंया पिकावळ चड घेवपा जाय तशे आमी गोंयाक सगळो ग्रास करून गोरवां खातीर सुद्दां तो वाडोन आमी आमगेले पयशे से से सेव करपा शकता गोंय प्रत्येक गोंयकारान झाडां ही लावपाकच जाय निदान जे लोक आमी खेडेगांवान आसा तांकां जागो भरपूर आसता तेमी तरी वर्सा चार पांच चार पांच अशी झाडां लावन जी बरी इन्कम दिता ती झाडां लावपाक जाय तेजे आमकां फुडाराक खूब उपयोग जाता त्या झाडा पासून आमकां इन्कम मेळटात हेजे खातीर गोंयकारांनी वर्सा निदान झाड चार पांच झाडां लावपाकच जाय अशें हांव सांगपा सोदतां